उतर प्रदेश में सभिनी खां लोकप्रिय समाचारु पत्र आहे उहो अमर उजाला दैनिक जागरण हिंदुस्तान इहे सभु ॾाढा सुठा आहिनि